परिवहन जीवनकेँ आइ काल्हि सभसँ आवश्यक चीज भऽ गेलैए कियाक तऽ सभलोक एतेक व्यस्त रहैत छी कि कमसँ कम समयमे कोशिश करैत छी कि फलना ठाम पहुँच जाइ आओर अपन काज खतम कऽ ली तऽ निश्चित रूपसँ विकल्प बहुत भेलैए पहिने एक स्थानसँ दोसर स्थान जाएकेँ लेल चौबीस घण्टा अड़तालीस घण्टा जाय पड़ैत छलै लेकिन आब हवाइ जहाजक मदतिसँ अहाँ ओहि जगहपर अढ़ाइ घण्टामे जा सकैत छी ओतय अहाँ कोनो बैठक कऽ सकैत छी आ फेर वापस अपन पड़ावपर आबि सकैत छी ताहि दुआरे गुणवत्तापर बहुत तरहक प्रभाव पड़लैए गुणवत्ते नहि पुरा देशकेँ अर्थव्यवस्था पर एकर प्रभाव पड़लैए आओर चूँकि समय बहुत मुल्यवान छलै पहिनेहो एखनहु छै तऽ ओहि समयके जे बेसीसँ बेसी सदुपयोग छै से हमसभ कऽ रहल छी जे यात्राक नया नया विकल्पक माध्यमसँ आओर जहाँ तक नवका तरीका जतेक नवका तरीका एलै से नये तरीका अछि कहैके मतलब हवाइ जहाज से लऽ कऽ आओर जेट तक सभ नया तरीका अइ ईसभ पहिने नहि छल पहिने टाएर गाड़ीसँ शुरु कयने छी हमसभ आओर आइ सभ हवाइ जहाज आओर जेट तक तऽ पहुँच गेल छी चाँदपर कहिआ चलैके सम्भावना छै से देखय पड़त